हाँ बोलिए जी हाँ

नहीं अरे कहने का मतलब यह है कि एक साल में कम से कम अब यह मानिए की चार सौ से पाँच सौ साइकल हम बेच लेते हैं यह पहली बार ही आप की कोई शिकायत आ रही है कि वह चल नहीं रही है मतलब साइकल तो चलने के लिए ही होती है ना सर अब आप ऐसा कैसे बता सकते हो हाँ हाँ हाँ तो आई यही यही तो में आपसे पूछना चाह रहा था की समस्या काहाँ है अब आप बता रहे की वह चल नहीं रही है सर साइकल तो चलने के लिए होती है ना आगर उसमें कुछ चीज़ों में कमी है तो यह बताइए ना सर आप हमें क्या बता रहे हैं कि साइकिल चल नहीं रही है वही तो में समझ नहीं पा रहा हूँ नहीं नहीं नहीं सर वह जो आप बता रहे हैं ना जो ट्यूब टायर आपको जिस कंपनी की जिस ब्रांड की चाहिए ना वह मैं आपको चेंज करके दे दूँगा वह वह कोई समस्या नहीं है वह वह मैं चेंज कर दूँगा अगर ऐसी कोई समस्या है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बताइए हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं वह तो आप जिस भी कंपनी की मेरेको बोलोगे ना जिस भी ब्रांड के वह में आपको लगाके दूँगा वह वह आप टेंशन मत लीजिए वह अगर आप ले गए थे उसी दिन अगर आप बोल देते तो हम यहीं पर आपको चेंज कर दे तो पंचर हो गई क्या सर अच्छा ह ठीक है ठीक है तो सर आप लेकर आजाइए शोप पर हम चेंज करवा देंगे ठीक है